अगर राजस्थान के मशहूर खेल हस्तियों की बात करें तो जोधपुर के रवि विश्नोई है जिन्होंने क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और अगर हम बात करें जयपुर की अवनी लेखरा जो पैरा शूटिंग में काफी माहिर है और कोटा की अरुंधति चौधरी जोकि बॉक्सर में काफी निपुण है और जयपुर के कृष्णा नागर जो बैडमिंटन काफी अच्छा जानते हैं उनका नाम है और टॉप के खलील अहमद गेंदबाजी में इनका नाम है अगर देखा जाए तो इन सभी ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है अच्छा खेल प्रदर्शन कर कर इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और अगर बात करें के इन लोगों की वजह से राजस्थान का नाम भी काफी रौशन हुआ है तो यह वह मशहूर हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी अपने अपने खेलों में अपनी छाप छोड़ी है